हलो केरु पियो ॻाल्हाए जी जी अधी ॿुधायो छा ॻाल्हि आहे अॼुकल्ह अचो न था दुकान ते छा ॻाल्हि थी वेई ॿिए कंहिं सां मालु पिया वठो छा

जी ई त मां समुझा थो जी मैम ॿुधायो तव्हांखे छा खपे कहिड़ा चांवर खपनि जी जी मां मोकिले छॾंदुसि असां वटि डिलिवरी करण जो बि ऑप्शन आहे तव्हां ॿुधायो मैम त तव्हांखे कहिड़ा चांवर खपनि घणेई क़िस्मनि जा चांवर आहिनि असां वटि बासमती परमल वग़ैरह तव्हांखे कहिड़ा खपनि हम्म ॾिसो परमल ऐं बासमती जीअं बासमती जो त तव्हांखे पतो हूंदो बासमती त ॾाढा सूठे क़िस्मनि जा चावर हूंदा आहिनि ख़ुश्बू वटि सुठी हूंदी आहे दाणो जेको आहे उहो खिलियल खिलियल निकिरे थो जॾहिं असीं हुनखे पकायूं था ऐं परमल थोरा घटि में हार वारा चांवर हूंदा आहिनि हुन में ख़ुश्बू बि हेॾी कान हूंदी आहे ऐं जॾहिं पाणि ठाहींदा आहियूं त उहो एतिरा खिलिया खिलिया बि नथा ठहनि त परमल ऐं जी त पोइ तव्हां बासमती वठो तव्हां न ही न वठो परमल वारा छो परमल वारनि में त तव्हांखे एतिरी ख़ुश्बू कोन ईंदी तव्हां बासमती वारा वठो अच्छा बा पर मैंम साबितु में बि अॼुकल्ह घणेई वैराइटी अची वेई आहे साबितु में बि आहे घणेई क़िस्मनि जा चांवर आहिनि घणेई कम्पनियुनि जा बि चांवर अची विया आहिनि अगरि ॾिसो असी वारा असी खां बासमती चांवरनि जो अघु शुरू थी वञे थो ऐं वञी करे असां वटि ॿ सौ रुपये किलो वारा चांवर बि आहिनि तव्हांखे कहिड़ा खपनि तव्हां ई ॿुधायो ऐं बासमती में बि टुकिणी जीअं तव्हां चयो पिया टुकिणी में बि अलॻि अलॻि अघ आहिनि ऐं हुन में बि साबिते वारे दाणे में साबिते दाणे वारे बासमती में बि घणेई क़िस्मनि जा अघ आहिनि त तव्हांखे कहिड़ा खपनि ॾिसो अच्छा तव्हांखे पोइ घर में जीअं मिज़माननि जे लाइ त जीअं ॾिसो या कॾहिं कॾहिं को ॾिणु वारु अचे थो त हा त साबित हलंदा ऐं हुन में छा आहे की माण्हू जॾहिं मिज़माननि जे लाइ ठाहे थो त ॿ सौ रुपये किलो वारा चांवर मां त चवंदो आहियां ठाहे जनि छो हुन में त ॾाढी सुठी ख़ुश्बू अचे थी पर जे कॾहिं घर में रोज़ मरा जे इस्तेमालु जे लाइ या वापराए पोइ त टुकिणी हलंदी हा हा हा हा त टुकिणी हले भले न त साबितु ई साबिता चांवर बि मां तव्हांखे किलो मोकिले छॾां थो ॿई हिक हिक किलो ऐं साबिते वारे में बि मां हेकर तव्हांखे न असी रुपये किलो वारा चांवर मोकिला थो बासमती पो तव्हां ठाहे करे ॾिसो जे कॾहिं तव्हांखे वणिया त पोइ तव्हां ॿीं वैराएटी ॿिए दफ़ा तव्हां ट्राए करे वठिजो जी जी जी जी जी अधु कलाक में तव्हांखे मोकिले ॾींदो

तां फ़िक्रु ई न कयो अधु कलाक में हींअर तव्हां फ़ोन रखंदा ऐं पंज ॾह मिंटनि में ई तव्हां वटि हू पहुची वेंदो तव्हां फ़िक्रु न कयो चऊं जय झूलेलाल जय झूलेलाल जय झूलेलाल